जोंनि बर'नि हारिमुनि गाहाय फेसा होनोब्ला जों बुंनो थाङोबा गोबां दं जेरै जों गाहायसिन होनोब्ला जोङो बर'नि गुदि बाथौ धोरोमखौनो जोङो बुंनानै बुंनो हायो आरो जों गोदोनिफ्रायनो सिबिबोनाय बर'नि गुदि बाथौ धोरोम आरो बिनिफ्राय जोङो दा गोबां रोखोमनि गाव गाबागाव मोनसे नङा मोनसेनि उनाव मोनसे गोबां बांलांनायनिफ्राय बांलांनो हमदों जेरै बर'नि गुदि धोरोमनिफ्राय जेरै बिबार बाथौ जेरै ख्रिस्टियान जेरै ब्रह्म बेफोरनिफ्राय जोङो गुदि बाथौ धोरोमनि उनावनो मोनसेनि उनाव मोनसे मोनसेनि उनाव मोनसे बिदिनो गोबां धोरोम जालांनो हमदों आरो जोङो बुंनो थाङोब्ला बर'नि गुबै सिनाथि होनना बुङोब्ला गाननाय जोमनाय जेरै बर'नि दख'ना जोमग्रा बेफोरजों जों बर'खौ सिनायनो हायो आरो जेरै जानाय लोंनायनि फारसे जोंबो जों बर'खौ सिनायनो हायो बर'नि जानाय लोंनाय होनोब्ला जों गाहायै अनद्ला दाउ नारजि अमा आरो सबाइ साम' नाफाम बेफोरखौ जों बर'नि ओंख्रि होननानै बुंनो हायो आरो बर'नि गासै सिनायथियानो जादों बर'नि बैसागु मोसानाय बेफोरजोंनो जों बर'खौ सिनायथि होनो हायो गाननाय जोमनायनि अनगायैबो जानाय लोंनायखौ लानानै गासैखौबो लानानै जों बर'नि सिनाथिखौ होनो हायो मावनाय दांनायाबो जेरै जों बर'नि सिनायथि होनोब्ला आखाइजोंनो हेबनाय जेखाइ खबाइ बैफोरबो जोंनि बर'नि सिनायथि आरो ना गुरनाय इन्दि खुन्दुं थुननाय जि दानाय बैफोरबो फारफ्रोमथिंबो लानानै जों बर'नि सिनायथिखौ होनो हायो राव हारिमुनिफ्रायबो जों सिनायथि होनो हायो जेरै मोसानाय मुसुरनाय आरो दामनाय देनाय बैफोरबो जोंनि बर'निनो गाहाय नेरसोन बेफोरखौ बुङोब्ला जों बर'खौ सिनाखि होनो हागोन जेरै बर' दौदिनिया दिनै सासे दौदिनिया गाननाय जोमनाया जेरै दख'ना थावसि जोमो खाम सिफुं लानानै दामै दामै मोसा मोसा जों बर'नि सिनायथिखौ होनो हायो बेनो जोंनि बर'नि गाहाय फिसा होननानै बुङोब्ला जों गोरोन्थि जानाय नङा बेखौनो जों सिनायथि होनानै जों गावखौनो गाव सासे बर' आइजो होननानै सिनायथि होनो हागोन